जेना हमरा आर गाँवमे मेला होइ छथिन तऽ हियाँ नाच होइ आल्हा उदलके सती बिहुलाके आ जेना जेना जेना पाबनि होइ छै ओहिमे होइ छै मेला होइ छै तऽ ओहिमे होइ हइके कोनो पाबनि होइ छै तऽ ओहिमे नाच होइ छै ना अथि आल्हा उदलके चाहै सती बिहुलाके कोइ भी नाच होइ लेकिन होत होइ हइ नाच मेला ठेलाके दिन आबै चाहै शादिए विवाह होइ हइ ओहोमे नाच मंगबै हइ कोनो चीज होइ तऽ कोनो चीजमे नाच होइ हइके तऽ नाच करै हइ तऽ ठीक रहै हइ आ नहि तऽ मेलामे नहि तऽ पाबनिमे नहि तऽ अथि जेना आसिन मेला होइ हइ ओहोमे नाच होइ हइ आल्हा उदलके चाहै कोनो कोनो नाच हौल मतलब होइ हइ कन आ नाच नाच लोक देखैले जाइ हिके कन देखलाके बाद फेन आबै हइ कोनो पाबनि होइ छै तऽ कोनो पाबनिमे होइ हिके नाच नाच करै हइ तऽ कहलक अच्छा हइ जेना सती बिहुलेके भेलै अथि कौए हंकनीके भेलै कोनो कोनो नाच मतलब होइ छै मेला ठेलाके दिनमे कोनो मेला होइ छिके तऽ होइ हइ सभ लोक अपन देखैले जाइ हिके जेना पाबैन होइ छै आसिन मेला कातिक मेलामे कोनो भी नाच होइ हइ कन